दख'ना दानायथ' माबा माहोनो दाग्रा जेन'बा सोंनायाव माबानांगौ बावदब जोबलाय लाङोहाय क्रिल नांगौ सोंग्रा आरो माबा बबिनाव सानांगौ फार्स्ट बबिनाव सानांगौ आमफ्राय क्रिलाव होनांगौ आमफ्राय दख'नाया बुरजाबा गोलावै होनांगौ सोंनांगौ आरो बाहाय दख'नाखौ जेला गोलाआव गांबेसे जायो बेखौ मु सुनानै होनांगौ आरो बिनिफ्राय जेला सोंखांनानै फारि सोंखांबाय बे आगरबाथ' आगर सोंबाय जेन'बा गोदोनि दानायथ' माबा जेन'बा दख'ना आगरफोर सोङो दायो माबायो सोङो आमफ्राय आलादा जेन'बा दख'ना जिखुनु रङाव गोथां रं एबा बिदन रङाव आलादा रं होनानै आगरखौ आगराव आलदा आलादा सोंबाय सोंनानै बे आगरखौ खालामगोरनांगोन आमफ्राय बे माथाया बे गेरेजाव थागोननालाय जिं जिंआव आगर लाबाय आमफ्राय दाबाय बिदिनो गांबेसे सयखान सयखान दागासेआव सयखान गाहाम सोंबाय आरो दाखां दाखांलायबाय आरो दाखांबाय बेखौ होखांबाय आरो मालाबा दाखांनानै आरो बेलेख बेलेख गामसाफोरबो होनजायो गामसा सोंलायबाय दख'ना खुन्से खुन्थिसे दाखांनानै गामसा सोंबाय आरो गामसा सोंनायाव एखमबा दसखानसो लाबाय फारियाव गोथांबा गोजा सोंनानै फारि लाबाय फारिलानानै सोंबाय सोंनानै दा बेखौ बिदिनो सान्फा गांफा एखमबा साननैजों गांसे दाबाय दायै दायै दानानै बियो दसखानसोखो जों सफ्थासेआवनो मोजाङै दायोब्ला माबा हायोमोन हानाया मालाबा बहाबा थाङोब्ला बहाय एखमबा गोलावै समनांबाय आरो आमफाय दायोब्ला गामसाखौ सानसेआव जेनोबा सानसेआव मुनैखौ हायो एखमबा एखमबा बेलेगफ्राव थांबा बिदिनो साननैजों हायो आरो बिदि